बावैसो बोसोरफोराव भारतारि रांखान्थिया गुबुन बोसोरफोरनि क्रनलजि खौ नायोब्ला गोबां जौगाखांनाय नुनो मोनो गोबां गोदान गोदान दारिमिन फसंनाय जादों लोगोसेयैनो बेंकिं आरो इन्टारनेट बेंक बेफोर सेक्ट'राव भारतनि रांखान्थियारि स्टेनडार्ड मानथाखोआ जौगादों मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव मानसिफोरा बेंकाव थांनानै लायन थाहैनानै रांखान्थिनि लेनदेन बख'नाय एबा सोनायनि खामानि मावनो गोनां गैला मबाइल नि दारैनो बेखौ गोरलैयै मावनो हानाय जायो दिजिटेल पेमेन्ट नि हेफाजाबाव गोरलैयैनो मोनसे एकाउन्ट निफ्राय गुबुन मोनसे एकाउन्ट सिम सोनानै हरनो हानाय जायो दा बिनिखायनो जोङो बुंनो हायो जे बेंकिं आरो दिजिटेल पेमेन्टा जोंखौ गोबां मदद होदों आरो मानसिफोरनि जेनाखि खुंफुं बा खस्थ' बेखौ खम खालामनो हादों